हा ही हन जीओ जो नेटवर्क जो आहे न त मूंखे हिनमें रीचार्ज कराइणो आहे त तव्हां वटि ॿुधायो त कहिड़ा कहिड़ा प्लान्स अथव त मां उन हिसाब सां कयां ऐं ॿियो भला हिनमें अ न नेट फ़्री केतरी रहंदी केतिरो टाइम रहंदी ऐं हू एम बी जी बी जेको थींदो आहे इहो केतिरो अच्छा अच्छा त इनमें ॿिया ॿिया बि प्लान हुजनि जेको असांखे सूटेबिल थिए की असां मिडिल क्लास फ़ेमिली आहियूं त उनमें असांजे लाहे ॿुधायो त कहिड़ो सूटेबिल आहे कहिड़ो कराइणो खपे हूं हूं

पोइ हा अच्छा त हिक साल जो अगरि असां करायूं त पोइ उनमें कहिड़ो कीअं थींदो ॿुधायो थोरो उन बारे में हूं हूं त तव्हां हीअ घर वेठे कंदा आहियो ऑनलाइन या भई असांखे हुते दुकानु ते तव्हां वटि अचिणो पवंदो त हिनमें कहिड़ा कहिड़ा प्रूफ़ खपनि थोड़ो ॿुधायो त पोइ कढी रखूं अच अच्छा त हिनमें साइन वग़ैरह कुझु खपंदी या अच्छा त फ़ोटो बि हाणे रिसेंट ॾियणो पवंदो न की ओॾी महिल ई मोबाइल में खीचे वठंदा आहियो

अच्छा हूं हूं त असांजे लाइ फ़्रूटफ़ुल कहिड़ो रहंदो उहो कराइजे

अच्छा अच्छा हूं हूं ठीकु आहे भैया पोइ मां अ न तव्हांखे थोरो मुंहिंजे मिस्टर सां ॻाल्हाए करे मां तव्हांखे पोइ कयांवती की हा कहिड़ो कराइणो आहे ठीकु आहे छोकि हुननि खे मूंखां वधीक नॉलिज आहे पोइ मां करांवती ठीकु आहे